مجھے چکن بہت پسند ہے اور مجھے چکن بنانا بھی بہت پسند ہے جیسے کہ چکن بنانے کے لیے پہلے تو ہم چکن لائیں گے پھر اُسے اچھے سے دھوئیں گے پھر صاف سُتھرے برتن میں رکھ لیں گے اُس کے لیے پھر ہم پہلے ایک کڑھائی لیں گے اُس میں تیل ڈال دیں گے تیل ڈالنے کے بعد ہم اپنا چکن جو ہے وہ سارا فرائی کر لیں گے جب اچھے سے ہمارا چکن فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اُسے ایک اچھے برتن میں رکھ لیں گے اور جو بڑا باقی ہماری کڑھائی ہے اُس میں ہم تیل ڈالیں گے اور پھر اپنے پیاز کاٹیں گے پیاز کاٹنے کے بعد ہم اُسے تلنا اسٹاٹ کر دیں گے پیاز ہماری سُنہری ہو جائے گی تب تک ہم تلیں گے اُسے پھر نکال کر ایک پلیٹ میں اور ہم اُسے پنکھے کی ہَوا میں رکھ دیں گے جب ہماری پیاز ٹھنڈی ہو جائے گی تب تک ہم اپنا مصالحہ بھون لیں گے اور پھر اپنا چکن ڈال دیں گے اُس کے اندر مصالحہ بھوننے بعد پھر اپنی پیاز ڈال دیں گے اور پھر ہمارا چکن تیار ہو جائے گا